हैलो हँ जी जी नमस्कार जी जी जी

हम त वार्ड नम्बर तीन मे रहै छियै मेहता टोला मे ई भए गेल पूर्णिया देखियौ हम चाहै छी केओ जीतए हमसब ई नहि चाहै छियै की हमर भाए भतीजा चाचा फूफा जीतए ई हुए ओ हुए जे हमरा काज

देखियौ भोट ओहि शर्त पर होइ छै ने जे काज करैया बढ़िया नीक काम करत ओकरे न जिताए क भेजब काम तऽ देखियौ जे जीतल यऽ अच्छे काम करि रहल यऽ अभी देख रहल छौ की नाला वाला बढिऑंसँ बनेलकया बुझलियै जे नदी नाला आ ई चु चुना आगामी चुनाव छै ई काज बढ़िऑं करत बढ़िऑं ओहा ने रहतै नहि नहि हम देखियौ हम संतोष कुशवाहा के जिताबय चाहै छौ अबरी बेर वएह अच्छा तऽ काम नहिहे करि रहल यऽ देखियौ विजय खेमका भी बढिये काम करि रहल यऽ हँ अन्तर तऽ हइ नहि नहि जे काम करतै एहिबेर ओकरे जिताएब बुझलियै एकर कामसँ त ओतए खुश नहि छौ लेकिन आब देखियौ आगामी जे बढ़िऑं काज करत तऽ हमसब आपस मे बैस कऽ विचार करै छौ बुझलियै ईहाँ अभीतक मतलब हमसब जे छै ने अभी मेयर सबके जे छै भेल ने इलेक्शन तऽ ओकरा मे काम मे बिजी छौ ओ सब काम धंधा भए रहल छै नदी नाला बनि रहल छै जी जी नमस्कार नमस्कार